आङो बेरायनो गोसो जाबा बेराय हैयो बेरायना बिदिनो खाथि खालायाव जाथि खुरमा दं नालाय बाव थाङो जोङो थांनानै बिदिनो जाथि खुरमानाव आलासि जाहैबाय आलासि जाहैनानै बिदिनो माबाबाय लोगो दिगि न'नि मानसिजों गाज्रि मोजां लायरायबाय लायरायनानै बिदिनो जायै लोङै फैबाय फैनानै थारमाने फैनोसै फैनानै गारि गाखोबाय गारि गाखोनानै आर थाउनाव फैबाय थाउनाव दसे बेरायबाय बेरायनानै आमफ्राय बेंकाव हाबबावबाय बेंकाव हाबनानै नायबाय आपदेद खालामबाय आपदेद खालामनानै नायखांनानै फैबाय बेनिफ्राय ओंखार बोनानै दाना ओरै बासथेनालागै फैबाय बासथेनथिं फैनानै गारियाव उथिबाय गारियाव उथिनानै न'सिम फैबाय न'वाव फैनानै खामानि दामानि मावबाय न'वाव फैनानै गथ' गथाय दं नालाय जानो लोंनो गथ'फ्रा गाबसै होदोलाय गथ'फोरनो